ہندوستان میں کھیلوں کا طویل اور متنوع ورثہ ہے جہاں مختلف کھیل عوام میں مقبول ہیں سب سے زیادہ مشہور کھیل کرکٹ ہے جو قومی کھیل جیسا درجہ رکھتا ہے کرکٹ کے شوقین ملک بھر میں موجود ہیں اور یہ کھیل نہ صرف شہروں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر کھیلا جاتا ہے اس کھیل میں ہندوستان میں بین الاقوامی سطح پر کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں جیسے انیس سو تیراسی اور دو ہزار گیارہ میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتنا کرکٹ کے علاوہ ہندوستان میں دیگر کھیل بھی مقبول ہیں جیسے کہ ہاکی کبڈی بیڈ منٹن فٹ بال ہاکی کو ایک وقت میں ہندوستان کا قومی کھیل سمجھا جاتا تھا اور ہندوستان نے اولمپکس میں کئی بار سونے کے تمغے جیتے ہیں کبڈی جو دیہی علاقوں میں بہت مشہور ہے نے پرو کبڈی لیگ کی وجہ سے شہرت حاصل کی ہے بیڈ منٹن بھی تیزی سے مقبول ہوا ہے اور ہندوستانی کھلاڑیوں نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اب اگر بات کی جائے ہندوستان کی سب سے مشہور کھلاڑیوں کی تو چند نام فوراً ذہن میں آتے ہیں سچن تندولکر کرکٹ کے گاڈ آف کرکٹ کہلانے والے سچن تندولکر نے اپنے کیریئر میں کئی عالمی ریکارڈ بنائے وہ ایک دہائی تک ہندوستان کرکٹ کے اہم ستون رہے ہیں اور ان کا نام دنیا بھر میں عزت سے لیا جاتا ہے وراٹ کوہلی وراٹ کوہلی موجودہ دور کے بہترین کرکٹرز میں سے ایکھ ان کی بیٹنگ کی تکنیک اور مسلسل کارکردگی نے انہیں عالمی سطح پر ممتاز کیا ہے پی وی سندھو بیٹ منٹن کی دنیا میں پی وی سندھو کا نام بہت بلند ہے انہوں نے اولمپکس میں چاندی اور کانسے کے تمغے جیتے ہیں عالمی چیمپیئن شپ میں بھی کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں ایم ایس دھونی ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ایم ایس دھونی کو ان کی قیادت اور دباؤ میں بہترین کارکردگی دکھانے کے صلاحیت کی وجہ سے بہت سراہا جاتا ہے ان کی قیادت میں ہندوستان نے دو ہزار سات کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور دو ہزار گیارہ کا ون ڈے ورلڈ کپ جیتا ہے میری کوم بوکسنگ کی دنیا میں میری کوم ایک عظیم شخصیت ہے انہوں نے اولمپکس اور عالمی چیمپیئن شپ میں متعدد تمغے جیتے ہیں اور ان کی لگن نے خواتین کے کھیلوں میں ایک مثال قائم کی ہے یہ تمام کھلاڑی اپنے اپنے کھیلوں میں نمایاں ہیں اور انہوں نے ہندوستان کو عالمی سطح پر قابل فخر بنایا ہے